ہلو السلام علیکم پورنیہ بس اسٹیسن سے بات ہو رہی ہے میری سیمانچل بس سروس والے سے جی سر مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ مجھے پورنیہ بس اسٹیسن سے پٹنہ کے لیے بس کی کیا کیا سہولیات ہیں آپ کے پاس جی پٹنہ جانا ہے آپ کے پاس کس کس طرح کی بسیں ہیں اچھا سلیپر بھی ہے اور اے سی بھی ہے تو سر ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ہم چار لوگ ہیں اور ہم اے سی میں جانا چاہیں اے سی والی بس میں تو کیا اس میں کیا ٹکٹ پڑ جائے گا ہم کو کتنا خرچ آ جائے گا چار سو روپئے پٹنہ کا اے سی والی سے اچھا تو ہم لوگ اگر چار لوگ ہیں تو پھر سولہ سو روپئے آ رہا ہے اس میں کیا کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ مل جائے گا ہم کو اچھا تو بس جو ہے آپ کی صاف ستھری ہے یا پھر جیسے کہ اور دوسری بسیں ہوتی ہیں اور ڈرائیور کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیا نام ہے اس کا اور کیسا اس کا ویوہار ہے جی جی شراب وغیرہ تو نہیں پیتا ہے وہ بس چلاتے وقت بس کے اندر اور بھی کچھ سہولت ملے گی ہمیں جیسے کہ پانی وغیرہ یہ سب تو آپ ایک کام کریے کہ چار لوگوں کا ٹکٹ ہمارا بک کر لیجیے میں آپ کو آن لائن پیمنٹ کر دے رہا ہوں کتنے بجے سے بس ہم کو آنا ہوگا بس اڈے جی ہم آئیں گے تو ہم نو بجے تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا بہت بہت تھینک یو